हम ई गाछी के लेल अहाँके गाँव मे भी नर्सरी हमरा सबके अछि भड़बाड़ा मे भी अछि ओराइ मे भी अछि जहाँ सुविधाजनक भेटल ओहिठाम सँ हम पेड़ लबै छी पेड़ खरीद के लाबि कऽ हम अपना गाछी मे लगबै छी जहाँ जो तामि कोरि के ओहिमे ओकरा पानि पटबै छियै ओकरा फेर चारू तरफ सँ घेरे छियै घेर के फेर ओकरा ओकरा सही सही सँ ओकरा देख रेख करै छियै देख रेख केला के बाद जेना लताम के पेड़ भेल आम के पेड़ भेल कठहल के पेड़ भेल इएह सब जेहन जेहन भाव से जहाँ भेटैया ओहि हिसाब सँ खरीद के लबै छी आ रोपै छी